हमरा बुनाइमे सिलाइ कटाइ अबैए जाहिके लेल हम अखन करैत छी आओर इएहमे आओर नीक जेना करयके लेल आओर इएहमे आगे बढ़यके लेल लेल हम फैशन डिजाइनर बन करय चाहैत छी जाहिके लेल हमरा कनिक दिक्कत जरूर होयत लेकिन हम कऽ लेब आओर ओहिसँ हम अपन गाँवके लोक सभकेँ सेहो रोजगार देब आओर किछु एहन खोलब जे हमर गाँवके जे लेडिज छनि जिनकर ज्यादासँ ज्यादा चीजसभ नहि अबैत छनि आओर कतहु बाहर नहि जा सकैत छथि हुनका सभके लेल हम एहन कोनो सिलाइके करब जे हमरा गाँवके कनी विकास करयमे हमरा प्रयास करत पहिने तऽ हम खुदो फैशन डिज़ाइनर बनय चाहैत छी ओहिके लेल हमरा दूर जाय पड़त जेकि हम जायब कियाकि हमरा अपन गाँवके लोक सभके लेल किछु करबाक अछि अछि एहिके लेल हमर घरोक लोक परमिशन देत ओना कहू तऽ हमरा दिक्कत जब बहुत ज्यादा हएत हमर पप्पो बेसी ज्यादासँ ज्यादा काम हुनका नहि होइत छनि ताहिके कारण हम हम एखनहिसँ किछु ने किछु करैत छी आओर किछु अपना लेल बचबैत छी जे हमरा आगे जाऽ कऽ काम आयत जाहिके कारण हम अपन गाँवके लेल अपन मम्मी माँ आओर पापाके लेल किछु कऽ सकब आओर एहिलेल माँ हमर भाइजी जे छथिन से हमरा बहुत ज्यादा कहैत छथिन जे अहाँ करू अहाँकेँ होयत कयल कियाकि ओ देखैत छथिन जे हमरा एहिसभ काजमे बहुत ज्यादा मोन लागैए जे हम एनीटाइम किछु ने किछु नया चीज करय चाहैत छी आओर हम करैत रहैत छी तऽ हुनका लगैत छनि एना जे हम बहुत जल्दी फैशन डिज़ाइनर बनि जायब ताहिके प्रयासमे ओहो लागल रहैत छथिन